आबौ नों बबेयाव दं ए आंनो नोंनि गारिखौनो नांगौमोनहाय आबौ बङाइगावआव थांनो बङाइगावसिम बा खारिगावनिफ्राय बेसेबां लागोन बाल बङाइगावसिम

रिजार्भ लानोसै बेसेबां बेसेबां लायो बेसेबां आयु बाह एथ्थ' लायो लाइन फोरा माबायदि लामाफोरालाय लाइन फोरा एथ' बुरजा लायो सोरबा खम खालामदो लानानै थांसै नोंखोनो नोंथ' गारि सालायखायो नालाय होनबाबो एसे बांद्रायदों लाइन मोजांबालाय मानोथो एदथ' दाम लानांगौ खम खालामदो बेसेबांसिमबा थांगोन औ रिजार्भ नालाय थांलाय फैलाय आं खेबसे माबाबा माने बुस्थुफोर बायनानै लाबोनो नंदों बेनिखायनो रिजार्भ लानानै थांनो सानदों आं फास हाजार लादो

हाब एबफा बुरजा बांद्रायोहाय आबौ लांबाय थाग्राखौनो एसे खमायनांगोनना अननांगोनना बिबै बुरैखौ माबा माबि लायनांगौखाय रिजार्भ लानानै थांनो सानदों आं रिजार्भ लांनोसै लाइन मोजांआवलाय एसे खम ला जाया होनबा आरो बांद्रायबावबाय एक हाजार खम खालामबावदो बांद्रायोना

होनबाबो एक हाजार खम खालामबावदो

र' साननैसो थानानै आं फन हरगोन नोंनो जेब्ला थाङो होनबा आं फन हरबा नों ओंखारदो बाल खारिगावआव ओंखारनानै थादो जाया होनबा औ टाइम खौबो खिथाहरगोन आं

जाबाय